आं बरें आहा गो कितलें दिसांनी गो याद येयली तुजी याद येयना म्हजी तुका हां थँक यू थँक यू थँक यू आं हांये लेट पयलें कॉविडा टायमार शीट लॉकडावनांत आमकां भाजी बी कांय नासली आनी लोकांक भायर वचूंक मेळ नाहलेंलें सो तेन्ना हांये चिंतलें की आमचें तें शेत आहा न्हू ती भाजी हें करया आनी आम आमकांत हें करया दुसऱ्यांचेर कित्याक डिपेंड रावया म्हूण आनी ते टायमार खूब लोकांनी म्हजेसून भाजी घेतली आनी म्हाका खूब फायदो जालो त्या टायमार सो हांव मागीर लॉकडावन जावन हांवे कन्टिनूय केलें आनी आता बाजारांत खूब केमिक्लस येता न्हू हातूंत भाज्येनी सो हांवे चितलें आमची भाजी काय बरी ओर्गेनीक हा आमची भाजी केमीकल फ्री सुद्दां आहा म्हून हांये स्टार्ट केले तहे आं तशें आहा गो कोण आतां पयल्या लॉकडावनांत ज्यांच्यानी खूब काम थोड्यांनी काम थोड्यांचे काम गेले न्ही लॉकडावनांत सो तेका हांये आतां म्हजे वांगडा हे भाजी हे करपाक हे केले ओ ओय तातुंतल्या लोकांक हें केलां थोडे चूस केल्या थोड्यांक थोडी भायर बाजारांत विकता थोडी शेतांत काम करता तहे आसता गो पूण गोंयांत बरें भाजी गावता तें व्हडलें न्हू फ्रेश भाजी गावता ती गोंयांत भायरची भाजी घेवच्या पेक्षा हय

यो यो यो यु आर मोस्ट वेलकम येवंक जाय

आं मारलेले खूब जाणांनी ती फक्त कितें कॉन्ग्रेट्युलेशन म्हणपाक हय आनी तूं कितें करत चल्ला तुमचे आं ओके ओके आं चल बरें आं